पैह्ले इन्नी सिक्योरिटी नी होंदी अज्जकल हर जगह् सिक्योरिटी होई दी ते उत्थै बड़ा किश होई दा ते अज्ज्कल हर जगह् पुलिस चौकियां हैन तां कि कदें बी लोकें कोई मुसीबत दा सामना ना कर सकै चाहे ट्रैवेलिंग करदे समें होए जां इयां हो ते अगर कोई ट्रैवेलिंग करदे समें कोई दिक्कत होए ते ओह् जाइयै अपने अपने पास च पुलिस चौकी जाइयै उत्थै बता सकदा के मेरे कन्ने एह् होएया ते ओह् साढ़ी मदद करी सकै